स्थानीय स्तर में दो प्रकार के स्कूल पाए जाते हे एक तो प्राइवेट स्कूल और दूसरा सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल एवं प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश संबंधी जो आवश्यक डॉकुमेंट लगते हैं वो एक जैसे होते है सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में लगने वाले डाकुमेंट्स में जैसे की बच्चा अगर पहली बार स्कूल में या कक्षा में दर्ज हो रहा है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र एवं पालक की पासबुक या बेंक की जानकारी और और वर्तमान पता आदि देना आवश्यक होता है ये प्राइवेट स्कूल एवं सरकारी स्कूलों में दोनों की प्रवेश प्रक्रिया सेम है लेकिन अगर वो सरकारी स्कूल में अध्ययन करता है तो उसे कोई फीस नहीं देना पड़ता बल्की आठवीं तक के बच्चों को मुफ्त पुस्तकें और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं उनको भोजन भी स्कूलों के माध्यम से मिलता है लेकिन प्राइवेट स्कूलों में स्कूल के प्रबंधन के अनुसार ही फीस होगा निर्धारण होता है ग्रामीण स्तर पे थोड़ी कम फीस होती है बल्कि शहरी स्तर पर फीस ज़्यादा होती है इसलिए स्थानीय स्तर पर प्राइवेट स्कूल में फीस देना पड़ता है और फीस के अतिरिक्त जो कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में उसकी भी फीस स्थानीय स्तर पर बच्चों से मिल जाती है